ह्या दिसांनी प्रोमो कोड हे खूबच वायरल जालां आतां पोवया म्हाका खंयच्या प्रोडक्टाचेर प्रोमो कोड मेळटा की ना पयल्यानी हांव फ्लिपकार्ट ओपन करतलें फ्लिपकार्ट ओपन केल्या नंतर आतां म्हाका फोन घेवपा जाय सो पोवया खंयचे स्मार्ट फोनाचेर प्रोमो कोड अवेलेबल आसा की ना हांगा एक फोन आहा तेचेर प्रोमो कोड अवेलेबल आसा हे क्लिक करून पयता हो फोन आसा तीस हजाराचो आनी हांव एका आतां बाय नाव करता आतां बेजीक इंस्ट्रक्शन्स लायक म्हाका कसलो कलर जाय म्हाका कितले जीबी आनी रॅमाचो जाय तें सगलें हांव सिलेक्ट करतां सिलेक्ट करून जाता की हांवें आतां बाय नावाचेर क्लिक करतां बाय नांवाचेर क्लिक केले कांय म्हाका हांगा दाखयता प्रोमो कोड डिजीट हे आतां म्हाका हांगा प्रोमो कोड डिजीट एन्टर करचो पडटलो हांगा स डिजीटाचो नंबर दिलेलो आसा ह्यो हांव एन्टर करता आनी हो आसा फोन तीस हजारांचो प्रोमो कोड एड केल्या नंतर हो फोन म्हाका धा पर्संट डिस्कावंटार म्हणजे वीस हजाराक पडटलो